हमरा मिथिलाञ्चलमे छै कि औरतके साड़ी एगो शोभनीय छै ओनाहु साड़ीसँ बढ़िआँ अगर विवाहित महिला छथि तऽ हुनका देह पर साड़ीसँ बढ़िआँ किछु नहि लगैत छनि आब तऽ नया नया फैशन अयलैए जे लोक सूट पहिरलक जीन्स पहिरलक टोप पहिरलक लेकिन ई सभ नहि ओतेक बढ़िआँ लगैत छै साड़ी जे छै से सभसँ बढ़िआँ चीज छै देह पर आरामदायक रहल देखहोमे सुन्दर रहल आओर लोक पहिरलक तऽ आरामदायक अइ मुलायम अइ देखऽमे सुन्दर लागल जेना पहिरू पूरा देह हाथ झाँपल तोपल रहल तऽ ई सभ बढ़िआँ चीज छै साड़ी सनक तऽ किछु नहि छै मिथिलाञ्चलमे शुरूसँ साड़ी प्रसिद्ध छै आब नया नया बात अयलैए तऽ नया नया लोक छै नया नया वातावरण छै तऽ सभ किछु नया नया अयलैए लेकिन अखनो महिलाके साड़ी जे देह पर लगैत छनि ओहन किछु दोसर चीज नहि देह पर लगैत छनि